हैलो जी सर मैं राहुल बात कर रहा हूँ जी सर मुझे डेंगू हो गया है और मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार की दवाई या फिर खान पान करूँ ताकि मैं जल्दी स्वस्थ हो सकूँ मुझे सर यह एक सप्ताह हो गया है हाँ पहले मैंने दवाईयों का सेवन किया था घरेलू उपाय किए थे उसके बावजूद ठीक नहीं हुआ है इस कारण मैं आपसे सलाह चाहता हूँ यह लम्बा समय है पहले मुझे जानकारी में नहीं था और घरेलू दवाइयाँ थीं उसका मैंने सेवन किया था उससे थोड़ा आराम भी लगा था मैं दो दिन तीन दिन तक ठीक था अभी कुछ दो दिन से कुछ ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है तो फिर आपको कॉल करना चाहा

जी मैं बिलकुल आप बता दीजिए मेरे पास अभी है समय आप बोलें तो कल मैं आ सकता हूँ

जी आपका कैसा समय रहता है आप कब कब मुझे मिल सकते हैं जी जी ठीक है और यदि मैं आज नहीं आ पाया तो कल भी आ सकता हूँ

जी जी और घर पर खाने खान पान पर मैं क्या कर सकता हूँ क्या ध्यान दे दूँ किस चीज़ का सेवन करूँ किसका ना करूँ थोड़ा जानकरी देंगे बिलकुल बिलकुल बिलकुल फल का सेवन कर सकता हूँ मीठा मीठे फलों का अच्छा अच्छा जी बिलकुल बिलकुल जी ठीक है और कब हाँ सर यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है मैं समझता हूँ कि मैं कुछ दिन में स्वस्थ हो जाऊँगा ना जी ठीक है सर और ये घरों में मेरे साथ घरवालों को तो फैलने की सम्भावना नहीं है ना सर जी ठीक है धन्यवाद सर